हांजी हां में कलेआन पढ़नी कताबां पढ़नी कताबें दा बड़ा शौंक ऐ मि कलेआन पढ़नी एह् हून बी लोआए दे उत्थां गौरखपुर दा औंदे गीता प्रैस दा हर म्हीने औंदा ते ओह् पढ़दी रैह्नी बड़ा मजा औंदा बड़ियां अच्छियां ज्ञान दियां गल्लां होंदियां ओह्दे च चलो पढ़ी लैन्नी दमाक च भामैं नेईं बौह्दियां पर पढ़ी लैन्नी उस बेल्लै सेही होंदा भाई नेईं एह् सच्च ऐ फ्ही भुल्ली भल्ली जंदा असें मोह् ममता ममता पेदी ऐ चलो एह् बी उंदी गै पाई दी ऐ ते कताबां पढ़नी चलो अग्गैं इयां रमायण शमायन बी पढ़नी इ'यां कताबां पढ़ने दा शौंक ऐ एह् जेह्ड़ियां धार्मिक कताबां न एह् पढ़नी ते ड्रामें बी दिक्खनी ड्रामे दिक्खनी इत्थैं टी वी लाइयै ओह् अनुपमा बी दिक्खनी गुम्म है किसी कि प्यार में ओह् बी दिक्खनी होर बी साईं बाबा दिक्खनी ड्रामा टी वी च औंदा मेरे साईं ओह् में दिक्खना जरूर ओह् दुई बारी रपीट होआ दा में तां बी दिक्खनी इ'यां सकदा अज्ज गै नमां बनेआ एह् ऐसियां कहानियां धार्मिक तुस जिन्नें बारी पढ़गे उन्नी बारी नमियां रमायण दिक्खो लोकें पढ़ी दी होंदी किन्ने किन्ने बारी पढ़ी दी होंदी पर जिसलै तुस इक बारी पढ़गे दुई बारी शुड़गन थोआड़े आस्तै फिर ओह् नमीं होई जंदी एह् ऐसियां इंदी शक्तियां न कताबें गी बड़ा मन लगदा इंदे कन्नै केईं गल्लां सखोंदियां बड़ियां चीजां दमागे च पौंदियां ग्यान दियां गल्लां बी पौंदियां कुसलै केई निकली बी जंदियां सारियां पौंदे घरिस्ती दा कोई ऐसा गै कोई जाल ऐ चलो एह् वी उंदे गै पाए दे न कोई डर निं ऐ ड्रामें बी दिक्खनी माता दी आरती औंदी शाम्मी ओह् दिक्खनी खबरां सुननी खबरां सुनदी रौह्नी दिखदी रौह्नी केह् होआ दा कोह् हाल होआ दा केह् करना बेह्ले इयै टी वी लाइयै बेही गे ड्रामे दिखदे रेह् धार्मिक वी दिक्खे ड्रामे वी दिक्खे माता दी आरती होई बड़ा शैल इक औंदा ड्रामा तारक मैह्ता दा उल्टा चश्मा खबरै केईं बरे होई गे उस्सी लग्गे दे ओह् दिखदी रौह्ने पराना वी रपीट होआ दा नमां बी इ'यां चलो टैम पास होई जंदा दिक्खने कुसै वेल्लै लाई ओड़ेआ दिखदी रौह्नी मेरे साईं बड़ा प्यारा लगदा मिगी बड़ा शैल पैह्लैं आया ओह् बी बड़ा शैल हा हून जेह्ड़ा होआ दा ओह् वी रपीट गै होआ दा ओह् बी बड़ा शैल कहानियां इक्कै कलाकार गै बक्खरे बक्खरे न कहानियां ते इक्कै गै न मतलब कि शैल इ'यां मजा आई जंदा केह् करना चलो सुनदे रौह्ने कताबां बी पढ़दी रौह्नी कुतै साईं बाबे दी कताब पढ़ुड़ी कुतै तीर्थें दी पढ़ुड़ी भगवान दियें लीलें दी पढ़ुड़ी रमायण पढ़ुड़ी पढ़दे रौह्ने जिसलै टैम लग्गै ते नेईं मन करै ते नेईं ऐ जिसलै भगवान दी आज्ञा नेईं होऐ ते मन बी निं करदा सारा दिन निं किश पढ़ोऐ द'ऊं दिन गै निं पढ़ोऐ पर एह् कताबां पढ़ना दा वी शौंक ऐ मिगी पर धार्मिक कलेआन लोआ दे कलेआन पढ़नी साल्ले बाद बड्डा आई जंदा इस बारी जेह्ड़ा हा ओह् अयोध्या दा आए दा हा पूरा जो राम दा आए दा हा हून राम दे गै चले इस साल दिक्खो हून नमें साल्ले गी कोह्के चलदे न एह् सारियां उंदियां कहानियां ऐसियां ऐसियां कहानियां जेह्ड़ियां रमायण च बी निं बड्डी बड्डी रमायण रमायण च बी निं हैन ऐसियां ऐसियां कहानियां न कलेआन च ऐसियां ऐसियां सेही होंदियां भाई एह् जेह्ड़ियां बिच्च असैं सुनियां बी नेईं ओह् ऐसियां कहानियां होंदियां कलेआन च और इन्नियां शैल शिक्षा प्रध्द होंदियां न भाई शिक्षा जिंदे मिलदी ऐ और राम दी बी कहानियां ऐसिनयां लब्भियां कि जोेह्ड़ियां रमायण बिच्च नेईं हैन इस हट्टी बिच्च बी निं दस्सी दियां उ'नैं कुतै रमायण बिच्च रमायण औंदी बड़ी सैल चला दी ओह् वी दिक्खनी जिसलै टैम जेह्ड़ा अवा दा होऐ उयै लाई लेआ दिक्खी लेआ बहेई रेह् बिच टाईम पास वी होई जंदा भगवान दियां लीलां बी दमागे च बेही जंदियां एह् चेत्ता भाएं भुल्ली जा वा उसलै चेत्ता होंदियां ते होर बी निक्कियां मुट्टियां कताबां बहेइयै पढ़ी लैन्नी अग्गै पढ़दी हून थोह्ड़ा अक्खी दा बी होई दा हून बुड्डे बी होई दे हून अक्खीं दा वी थोह्ड़ा मता फर्क पेई दा वा तामिं हिम्मत करनी पढ़ी लैन्नी चलो